हेलो भय्या जी भय्या मैंने अभी ओला बुक किया है आप अभी तक आए नहीं हो जी जी प्लीज़ भय्या थोड़ा जल्दी आ जाइए मैं अपनी जगह पर ही खड़ी हूँ जी हाँ भय्या मैं अरेरा कॉलोनी ई थ्री एक सौ दस नंबर पर ही खड़ी हुई हूँ आप का कब से इंतज़ार कर रही हूँ जी जी आप पिछले दस मिनट से मुझे दो मिनट दो मिनट कर के परेशान कर रहे हैं अगर आप को नहीं जाना तो आप मना कर दीजिए जी जी प्लीज़ भय्या थोड़ा जल्दी आ जाइए मुझे बिरला मंदिर पहुंचना है अगले आधे घंटे में जी जी तो आप को कितना समय लगेगा जी पाँच मिनट जी ठीक है और भय्या मैं आप को फ़ोन करूँ तो कृपया फ़ोन उठा लीजिए क्योंकि आप ने पहले फ़ोन नहीं उठाया था जी जी थैंक यू सो मच भय्या प्लीज़ जल्दी आ जाइए